असां जे देश शहरनि में चओ या गांवनि में रहो चओ कोई वॾो फ़र्क़ु न रयो आहे इक्वल रहिया आहिनि ॿई ऐं ख़ासि करे गांवनि जा आयल जेके बि शागिर्द आहिनि हर हिक फ़ील्ड में होशियार निकिता आहिनि क्रिकेट चओ फुटबॉल चओ कहिड़े बि फ़ील्ड में चओ कॿडी चओ नंढनि नंढनि गांवनि जा जेके बि शागिर्द आयल आहिनि कुश्तीअ में चओ कराटा चओ हिकदमु सुठे नमूने हुननि नेशनल लेवल ताईं परफोर्मेंस ॾिनी आहे हिन करे असां शहरनि ऐं गांवनि में कोई फ़र्क़ु न रखी करे असां लाइ सब हिकड़ा ई आहिनि